हमर राज्यक परिवहन बोर्ड बड नीक बस ट्रेन बड नीकसँ चलैए कहुँ घुमि सकै छी कतहुँ भी जा सकै छी